कुछ पक्षी ऐसे हैं जो फूलों का वो अपने से कीड़ों मकोड़ों तक काे भी भोजन करते हैं जोकि अधिक से कीड़ें पतिंगे भी अथि करते हैं ये भी करते हैं जोकि ये ऐसा पक्षी है जिसको गेहूँ मकई चावल सोयाबीन ये सभी खाने के लिए देते हैं पक्षियों में सभी प्रकार का पक्षी होते हैं जोकि पक्षी कुछ पालतू भी होते हैं कुछ बाहरी भी होते हैं उ कुछ को हम लोग जैसे कि पक्षियों को पिंजरे में भी रखते हैं पिंजरे में रखकर उनको अच्छा से भोजन देते हैं अच्छा से सारा चीज सब संभावित करते हैं

समान प्रकार से उसे हम अच्छे ढंग से अच्छी से हैं रखते हैं और अच्छे से और अच्छे तरह से उनको खाना पीना देते हैं अच्छे से खा पाते हैं रखते हैं

उसी में उनको कि खाना देते हैं पिंजरा बनाकर के रखते हैं ओ उसपे उनको खाना पिंजरा में ही पानी देते हैं खाना देते हैं को रखकर वहाँ भी खिलाते हैं कबूतर को गेहूँ देते हैं चावल देते हैं पानी भी देते हैं पीते हैं उड़ने वाला पक्षी भी है होते हैं जैसे कौए आ रहे तो बाहरी जहाँ पक्षी है ऊ आते हैं कभी कभी जाते हैं किधर भी चले जाते हैं उनको खाने के लिए जो होता है आँगन यार में आते हैं तो उनको देते हैं खाकर के भी चल जाते हैं और जो बड़ा हम लोग अपने घरेलू के लिए पोसते हैं ऊ पक्षियों में का कबूतर हुआ ये सब को पोसते हैं सबको अपने घर में रखते हैं घर से ही सारा चीज करवाते हैं करते हैं ऐसे ही कर